एरैनो थानाय समावथ' गथ'फ्रा बिदिनो खारनाय बारनाय गेलेनानै बिदिनो गावसोर मोजां मोननाय गेलेनायफोरखौ माबानानै टाइमखौ पास खालामलाङो आरो आमफ्राय गोदोनि समावथ' बिदि टि भि गैयामोन आमफ्राय बिदिनो दानि बायदि बिदिनो मबाइलफोरबो गैयामोन जायनि थाखाय दानि बायदि बिदिनो गेम गेलेनो मोनला आरो मबाइलफ्राव बिदिनो गोदोहाय गेलेनायफ्रा बिदिनो खुइ गेलेयोमोन गथ'फ्रा बिदिनो खाब्बड्डि गेलेयोमोन बिदिनो जोलुर गेलेयोमोन बिदिनो खारनाय बादि गेलेयोमोन आमफ्राय बिदिनो दिरुं बोलायनाय बिदिखौ गेलेयोमोन आरो नाथाय दानि गथ'फोरखौ नायबाथ' बांसिनानो बिदिखौनो गेलेला बै गामि गोथौ गोथौ फोरावल' जेरावहाय इन्टारनेटफ्रा जेराव बारा नांहैया बेफोरो बिसोरल' गेलेसै दाना दानि गथ' गथ'फ्राथ' बिदिनो मबाइलाव बिदिनो गे गेमल' गेलेसै बिदिनो पाब जि गेलेसै मबाइल लेजेन बायदिसिना मबाइल' गेलेनानै मबाइलावल' थसोमसै आरो बिदि बारा सोरबा सोरबा आरो बिदिनो गथ'फ्रा बांसिन बिदि इन्टारनेट गेमाव एडिक्ट जालांबाय आरो जायनि थाखाय जानाय लोंनायफोरखौबो बारा जानो नागिरला बिमा फिफाजों रायजाबाय थानोसै हरफ्रावबो बिदिनो मोजाङै उन्दुला गथ'फ्रा बिदियावनो गेमावल' हाबसोनानै थाबाय थानोसै जायनि थाखाय बिदिया गारजिबो जालांबाय आरो आन्दैफ्रा बिदिनो बिमा बिफायाथ' सोरबा सोरबा आन्दैनिफ्राय मबाइल होयो ना बिदिनो बिसोरो बांद्राय मबाइलावल' थासोमनानै गावसिनि देहाफोरखौनो बारा पाट्टा होला आन्दैफ्रा बिदिनो बेहायबो गार्जि जालांबाय आरो मबाइल फैनानैबो नांगौबो आरो आमफ्राय खिन्थु बेफोरनि बेलायाव गार्जि जाबाय आरो ना मबाइला गोदोहायथ' बिदि नङामोन गोदोहाय बांसिनानो दसे गेलेसै दसे रेस्त लानसैलाय आमफ्राय बिदिनो बिमा बिफाजों बिबैमोनजों बिदिनो खेलायसै बिसोरजों टाइम बांसिन स्पेन्ड खालामोमोन आमफ्राय दानाथ' बांसिनाथ' गथफ्रा बिदि पेरेन्टस जों बिबै बिबौमोनजों टाइम स्पेन्ड खालामला आरो गावसोरो खालि गेमावल' हाबसोना थासै बेफोरनि थाखाय गार्जि जालांबाय आरो जेनेबा गोदोहायथ' बिदि नङामोन ना गोदोहायथ' बांसिनानो फेमिलिफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामोमोन मोजां मोनबो आरो गोदोना बिदिनो आमफ्राय दानियाथ' बिदि टाइम बारा टाइमखौनो स्पेन्ड खालामला गामिनि गोथौ गोथौफ्राल' बांसिन बिदिनो टाइम स्पेन्ड खालामो बिमा बिफा बिबैमोनजों नाथाय थां बुंनो थाङोब्ला सिटिफ्राउ बिदि बांसिनानो गावबागाव गावबागावसो जाजोबबाय गाबागाव गाबागाव मबाइलफ्राव हाबनानै थानसै बेहायल' टाइम स्पेन खालामसै बेफोरनो आरो आंनि बुंनाया बेहायनोसै